जो किसी की क्षेत्र के जो स्थानीय कलाकार होते हैं कलाकार जैसे कि उनमें किसी चीज़ का कला है वो अपने कला को दिखाते हैं वो कला कहीं ना कहीं वो अपने गुरूजने गुरूजनों परिजनों या अपनी सखी मित्र किसी से भी वो सीखे रहते हैं या अपने पूर्वजों से सीखे रहते हैं तो वो वो सोचते हैं की जिस हिसाब से हमने अपने पूर्वजों से सीखा है कला वही कला मैं अपने आगे वाली पीढ़ी को भी दो इस वो पीढ़ी दे के सिखा के अपने जो कला को संरक्षित करते हैं अपने स्ला क कला का बचाव करते हैं एक दूसरे को सिखा के इसी तरीके से कर के कर के वो अपने राज्य क कला जो है सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं और अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो प्रो जो लोग कला उनको उनकी कला बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती है जिससे वो लोग उस उनकी कला से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते और उनसे सीखते हैं कुछ ना कछ उनसे कला सीखते हैं इस यही सब उपाय कर के जो कलाकार हैं यही इन तरीकों से अपने कला को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं